हमर सबसँ पालतू पालतू जानवरमे हमरा सबसँ जादा नीक तऽ ओना खरगोश लागैए किएक कि देखहोमे बहुत सुन्दर यऽ आओर हम बहुत दिन पालबो कयलहुँ यऽ आओर लेकिन हमरा घरमे एगो कुत्ता छै जकरा पालनाइ हमरा बहुत नीक लागैए आओर ओ ओहो बहुत नीक छै मतलब हमरा सबके एतेक नीकसँ समझै छै कि मतलब जेनाकि माँ ओकरा की सिखाए देलकै हमेशा हमर सबके साथ रहैए माँके पाछा छोड़ि दैत यऽ लेकिन हमर सबके पाछा नहि छोड़ैए बहुत नीकसँ हमर सबकेँ साथ रहैेए हमसब हुनका साथ रहै छियैक आओर मतलब कतेक जादा वफादारी ओना तऽ वफादार जानवरमे सबसँ पहिने कुत्तेक गनती आबैए तऽ हमरो घरमे ओ पालल जाइ यऽ सबके साथ एगदम बच्चा जेना घुलल मिलल रहैए सब मिलिकऽ नीकसँ ओकरा राखै छी आओर हमरा सबकेँ साथ रहैए साथ खाइए साथ सुतैए मतलब सबकिछु हमर सबके ओकर साथ होइत छै तऽ हमरो सबके बहुत नीक लागैए छै आओर वफादार तऽ बहुत जादा वफादारी निभाबैत छै ओ एहि कारणेँ कुत्ता हमर पालतू जानवर छी आओर ई हमरा बहुत नीक लागै छै परन्तु अगर दोसर पालतू जानवरमे बात कयल जाइ तऽ खरगोश बहुत प्यारा होइत छै ओहो हम पोसिकऽ देखने छी